जी मैम बताइए

जी मैम मेरी भी एक ज्वेलरी शॉप है मेरी ज्वेलरी शॉप का नाम नितिन ज्वेलर्स है और हमारी काफ़ी पुरानी दुकान है मैम आप क्या बता रही थीं जी मैम जी जी ओके मैम जी मैम मैम आपके यहाँ जी मैम आपके यहाँ अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड्स में निकला हुआ है एक वो नेकलेस है डाएमंड वो मिल जाएगा हमें कुछ ऑर्डर करने थे उसमें हम ढूंढ रहे थे और मैम आपने क्या बोलते हैं कंगन में कुछ नए डिज़ाइंज़ भी लॉन्च कर रहे हैं क्या अच्छा मैम तो उसमें कुछ चार्जेस फिक्स हैं कि या ऐसे ही नॉर्मली हमें जिस रेट पे मिलते हैं उसी रेट पे मिलेंगे अच्छा मैम उसके लिए पास हमें ही खरीदने पड़ेंगे जी जी ठीक है मैम अब हम कोशिश करेंगे कि हम एक्ज़िबिशन में पार्ट ले पाएँ ये कहाँ पर है एक्ज़िबिशन मैम

ओके मैम मैम इसके पासेस कहाँ से मिल पाएंगे ओके मैम ये पासेस कितने के हैं लगभग सौ रुपए का एक मिलेगा मैम ये सिर्फ ज्वेलरी शॉप ऑनर्स के लिए है या सभी लोगों के लिए है ओके ठीक है मैम हम आने की कोशिश ज़रूर करेंगे